میری سب سے یادگار ڈانس پرفارمنس وہ تھی جب میں ایٹتھ کلاس میں تھی جب میری بوا بھی میرے ساتھ اسکول جاتی تھی وہ میری سب سے یادگار ڈانس پرفارمنس ہے یہ پرفارمنس اندرپورم کے پاس کے بینکوئٹ ہال میں ہوئی تھی اس پرفارمنس میں میرے سبھی قریبی دوست بھی شامل تھے تقریباً میرے دس بارہ دوست اس ڈانس پرفارمنس میں شامل تھے میری یہ پرفارمنس اس لیے خاص تھی کیونکہ اس پرفارمنس میں میرے سبھی دوست شامل تھے اور اس پرفارمنس کی تیاری ہم نے بہت جی جان لگا کر کری تھی اس کے لیے اس کی تیاری ہم نے دو تین مہینے تک کری تھی